गोंयांत खूब अशीं मुख्य धार्मीक स्थळां आसात तातूंत खूब महत्वपूर्ण अशी धार्मीक स्थळां म्हणजे महादेवाचें श्रीमंगेशी देवूळ जे फोंड्यान आसा मागीर शांतादुर्गा देवीचें श्रीशांतादुर्गा देवूळ जी कवळ्यान आसा तशेंच सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचें ओल्ड गोवा चर्च जी ओल्ड गोंयान आसा तशेंच गोंयांतलें खूब आदलें मसजीद म्हणजे सफा मसजीद जे फोंड्यान स्थीत आसा तशेंच कामाक्षी देवीचें शिरोड्यान आसलेलें श्रीकामाक्षी देवूळ